हमरा सबकेँ चौरचन होइए छठ होइए लवाण होइए दीपावली होइए आओर होली होइए होलीमे जेना मालपूआ बनैए भङ्गटीकरी सब बनैए ओहिके बाद चौरचनमे ठकुआ पूड़ी सब बनैए छठिमे ठकुआ पूड़ी से बनैए तऽ ओहि दिना चौरचन दिना हम सब कोनो भी फले लए कऽ चन्द्रमा कऽ देखै छी इएह सब हमर पर्व सबके अथी होइए ओहिके बाद फेर अहाँकेँ दीपावलीमे काली पूजा मनाएल जाइए दुर्गा पूजा होइए नवरात्रि होइए ईसब बहुत मतलब हमरा सबकेँ मिथिलामे होइए जेकर सब अलग अलग तरीका होइए तऽ छठिमे जेना शामके शामके एक बेर डाली लए कऽजाइत छी घाट पर फेर सुबेरे एक बेर जब तक सूर्य भगवान उगैए तब तक हम सब इन्तजार करै छी फेर सुर्य भगवान उगै हँ तऽहमसब चढ़ाबए छी भोग फेर अर्घ चढ़ाबै छी तब जाए कऽ अपना सब फेर डाली सब समेट कऽ अपन घर पर आबैत छी फेर प्रसाद ग्रहण करैत छी ओहिके बाद ओएह दिनका मतलब छठि दिनके अथी खरना होइए हमरा सबके तऽ खरना दिनके बहुत वैल्यू हमरा सबके मानल जाइए खरना अहाँकेँ छठिके पूजा होइत छै तऽ हमर माँ दादी चाची सब दू दिन तीन दिन उपास करि कऽ सब किछु बनाबइए खरना करइए पूजा पाठ करइए हम सब ओ सबमे छठमे भए गेल जेना कतहुँ विदेशमे रहैत छी लेकिन छठिमे अपन घर रहैत छी दुर्गा पूजामे दीपावलीमे अपन घर रहैत छी तऽ इएह हमर सबकेँ चौड़चन सबमे फेर रहलहुँ चौड़चनोमे भगवानके पूजा करैए हमरा सब कऽ मालपूआ सब बनाएल जाइए ओहिमे मड़ड़ि तोड़ल जाइए कहै छै जे चौड़चनमे मड़ड़ि तोरल जाइत छै हमहुँ सब तोड़लहूँ हँ तोड़ै छी तऽ जे घरके पुरुष पात्र रहैए ओहिमे ओ मड़ड़ि तोड़ैए फेर ओएह मड़ड़ि खेलाके बाद जे बचि जाइए ओतय जमीनके नीचाँमे हम सब सौप देल जाइत छै तऽ इएह सब हमर चौड़चनमे मालपुआ सब सब किछुके बनाइए